रांदि करणु लाइ मां सुबुह जो टाइम घरु जे पासे हिकु मैदान में वेंदी आहियां उते मां ॾुक ॾोड़ बि कंदी आहियां हुन सा मुंहिंजो दिलि दिमाग़ु हिकुदमि ताज़ो तवानो थी वेंदो आहे ऐं मूंखे ॾाढी खु़शी बि मिलंदी आहे ऐं मां पाण खे बिमारियुनि खां बि बचाए सघंदी आहियां हिकुदमि मुंहिंजो दिमाग़ु चुस्त दुरुस्त ऐं हिकुदमि ताज़ो थी वेंदो आहे